भारतीय परिवहनमे नियम तऽ बहुत छै लेकिन ओकर उपयोग नहि केओ कए रहल छै जेकि आब देखिऔ जगह जगह ट्रैफिकके सिस्टमके कोई अखन ई नहि कए रहल छै ट्रेफिकमे जे जे नियम देल गेल छै ओकरा पालन अखन कहाँ भए रहल छै ओकरा पालन नहि करइ छै एहि कारण जे छै से ओ बहुत तरहकेँ घटना भए रहल छै परिवहनमे आ लोककेँ नहि से यात्री सभकऽ सही समय पर टिकट मिलय छै नहि तऽ टिकटो मिलैत छै तऽ जगह नहि मिलैत छै ओकर कारण ओकर कारण इएह छै जेकि मतलब भीड़ भड़क्का करिकऽ जेना तेना जे छै से परिवहनवालासभ ओकरा जे छै से यात्रीके परेशान करिकऽ ओकरा जे छै से मतलब जगह मुताबिक अगर एक सए सीट छै तऽ डेढ़ सएके घुसा दैत छै एहि तरहसँ जे छै से मतलब परिवहन चलि रहल छै आ रोडके जहाँ तक बात छै तऽ रोडमे तऽ सुधार भए रहल छै लेकिन परिवहन सुचारु रूपसे चलबैके लिए सभसँ पहिले जे छै से रोडकऽ व्यवस्था करऽ पड़तै